हीअं त घणियूं ई भाॼियूं आहिनि जीअं की पीज कलका सिङियूं बिह पर मां जेके भाॼियूं ठाहींदी आहियां वधीक वधीक मूंखे जेके ठाहिण बि वणंदियूं आहिनि उहे आहिनि बिह पटाटा ठाहींदी आहियां मां कढ़ी चांवर ठाहिंदी आहियां आनी बसर ठाहींदी आहियां दाल चांवर ठाहींदी आहियां चणनि जी दाल छिॼी उहा बि ठाहींदी आहियां वाङण पटाटा तरियलु केॾीमहिल छो त बिह पटाटा मुंहिंजे घोट खे ॾाढा वणंदा आहिनि त इन करे मां उहे ठाहींदी आहियां ॿियो कढ़ी चांवर त कढ़ी चांवर मुंहिंजे बबू खे ॾाढा वणंदा आहिनि तॾी ठाहींदी आहियां अने मुंहिंजी ममीअ खे माना मुंहिंजी ससु आहे उन खे वरी भुॻल चांवर वणंदा आहिनि त उहे बि ठाहींदी आहियां ईअं भाॼियूं त घणे ई आहिनि पर इहे सभु मूंखे ठाहिणु इन करे वणंदो आहे छोकी मुंहिंजे घरु वारनि खे वणंदो आहे तॾी करे मां इहे वधीक वधीक ठाहींदी आहियां अने मूंखे वरी चणनि जी दाल छिॾी वणंदी आहे चणनि जी दाल बसर उहा बि वणंदा आहिनि त उहे बि ठाहींदी आहियां मुंहिंजे घर में चवंदा आहिनि सभु की तूं रोटी ॾाढी सुठी थी ठाहे त सभु दिलि सां खाईंदा आहिनि अने मूंखे मज़ा बि ईंदी आहे तॾी ठाहिण में इन करे मां हीअ सभु भाॼियूं ठाहींदी आहियां वधीक वधीक